भारत में बहुत से योग गुरु हैं पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय योग गुरुओं मे से एक है महर्षि पतंजलि महर्षि पतंजलि के द्वारा ही योग अभ्यास भारत में शुरू हुआ जोकि अब पूरे विश्व में फैल गया है लोग योग के माध्यम से अपना स्वास्थ्य ठीक करते है वह उन बहुत मदद योग से मिलती है महर्षि पतंजलि ने आयुर्वेद के द्वारा भी हम कैसे जड़ी जड़ी बूटी इत्यादियों को दवाइयों के रूप में इस्तेमाल कर सकते है बताया अभी आज के दौर में सबसे लोकप्रिय योग गुरु है रामदेव बाबा रामदेव बाबा एक गुरु है जोकि हर शहर में जाकर योग अभ्यास करते है व सीखते हैं बाबा रामदेव की से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ उनसे हम यह सीख सकते है कि कैसे हमें नियमित रूप से अपना जीवन जी सकते है हम कैसे हर समय मे अपना काम कर सकते है स्वास्थ्य खाना खाने से हम कैसे स्वास्थ्य रह सकते है वह हमारी जीवन शैली कैसे सुधर सकती है व हमारे जीवन का समय भी बढ़ सकता है